तव्हां मूंखे पंहिंजे जीवन जे बारे में थोरो ॿुधायो मां हिकु नंढे से गुजरात जे नंढे से गांव में मुंहिंजो बॉर्न थियो आहे जेको नवसारी जंहिंजो नालो आहे नवसारीअ खां पोइ असां जॾहिं पंजें साले जा थियासीं पहरियों ऐं ॿियो दर्जो मां नवसारीअ पासि कयो ऐं तंहिं खां पोइ असां पंहिंजे बिज़निस जे हिसाब सां नवसारीअ जे पासे में ॾाढो पासे में टीह किलोमीटर परे हिकिड़ो नंढो चिखली गांव आहे उन में शिफ़्ट थियासीं जिते सुठा स्कूल न हूंदा हुआ ऐं असां सरकारी स्कूल में पढ़ी करे बि पंहिंजा अठ दर्जा पासि कयासीं ऐं तंहिंखां पोइ सुठे स्कूल में हाइ स्कूल में पढ़ाई कईसीं ऐं अॻिते हली करे जंहिं महिल कॉलेजनि जी पढ़ाई हुई त कॉलेजूं बि सुठियूं जेको आहे असांखे पंहिंजे कोर्स जे हिसाब सां खपनि उहे न हुयूं उन त अॼु खां पंजवीह साल पहिरियों त असां पंहिंजी बी एस सी ग्रे ए ग्रेजुएशन कम्पलीट करण जे लाइ बिलिमोरा जेको चिखली जे पासे में नंढो शहर आहे उते वेंदा हुआसीं ऐं तंहिंखां पोइ पंहिंजो फाइनल ग्रेजुएशन ऐं पोस्ट ग्रेजुएशन कम्पलीट करण जे लाइ वलसाड वियासीं ऐं तंहिं खां पोइ सूरत पंहिंजो डी एम एल टी फाइनल क्वालिफिकेशन कम्पलीट करण असांखे वञिणो पियो ऐं हिनखां पोइ असांजी शादी वरी बैरागढ़ भोपाल में थी ऐं तंहिं खां पोइ असांखे वरी सूरत शिफ़्ट थियणो पियो पंहिंजे बिज़निस जे लाइ पर अॼु असां पंहिंजे बिज़निस सां ऐं पंहिंजे घरु परिवार सां ॾाढो ई ख़ुशि आहियूं जय झूलेलाल